जिन्दगीमे कोनो बड पैघ उपलब्धि व्यक्तिगत रुपसँ हम हासिल नहि केलहुँ लेकिन एजुकेशन पढ़ाई लिखाईके महत्वके हमसभ बड़ा प्रारम्भिक स्तर पर बुझि गेलियै जे शायद ढ़ंगसँ नहि पढ़लहुँ तैं ई तकलीफ अछि तऽ अपन धिया पुताके हम पढ़बै पाछु लागि गेलहुँ आर्थिक सङ्कट आओर काफी दबाब रहैकेँ वावजुदो हम दुनू बच्चाकेँ नीकसँ पढ़बैमे करीब करीब सफल भऽ गेलहुँ आओर हमर एकटा पुत्र आई आई टी कऽ कऽ आई आई एम कऽ कऽ बढ़ियाँसँ स्थापित छथि औ आओर हम एकर अपन सभसँ पैघ उपलब्धि मानै छी हमर बेटियो दिल्ली इन्वर्सिटी सँ एम ए बी ए एम फिल केलाके बाद पीएच डी करीब करीब सम्पन्न पर छथि आ एहि दुनू बातकेँ हम अपन जिन्दगीके सभसँ पैघ उपलब्धि बुझै छी आओर हम गर्व महसूस करै छी